मां हिकु ड्रेस ॾिठी हुई त उन ते न मुंहिंजो ॾाढो मनु हुओ हुन ड्रेस खे ॾिसी करे त मां टेलर वटि वियमि त टेलर त मना करे छॾयईं की में मां इहे ड्रेस न ठाहे सघंदो आहियां त मां वरी सिलाई त सिखियल ई आहियां त मां सोचियो की हल मां ई थी ठाहे वठा पई मां उहा सिबण शुरू कयईं कपिड़ो वठी आयमि पहले त मूंखे उहो कपिड़ो न पियो मिले उन कपिड़े वठणु मूंखे ॻोल्हण में बि ॾाढी दिक़त आई उन जो नैट जो मथो जैकेट हुओ जेको ठहिणो हुओ उहा जैकेट ई न पियो मिले इलाही दिक़त थी वई ऐं मूंखे उन ड्रेस ॾाढो मन बि हुओ की मूंखे इहा ड्रेस पाइणी आहे त मां इलाही दुकाना ॻोल्हियूं पर मूंखे उहा नेट वारो कपिड़ो मिले न पियो जीअं मां चाहींदी हुअमि ॿिए कलर में मिले पियो उहो कलर त मूंखे मिलियो ई न त इलाही मुश्किल सां वरी मूंखे उहो कलर मिलियो मां ठाहिण शुरू कयो त उन में वरी मूंखे परेशानी पई थिए केमहिल उहो आड़ो तिरिछो पियो थी वञे कपिड़ो आड़ो निकितो ऐं ॾाढी दिक़त आई उन खे ठाहिण में पर मां छा कयां मुंहिंजा ॾाढो मनु हुओ उन ड्रेस खे पाइण जो की मां पंहिंजे हथनि सां सिबी करे पायां छोकी टेलर बि मना करे छॾयईं की मां त इहे ड्रेस न सिबी सघंदो आहियां त मां कोशिशि कयईं की मां पाण ई ठाहींदमि छोकी मां इलाही कपिड़ा सिबिया आहिनि सभु पंहिंजा वॻा वॻा मां पंहिंजा घर में ई सिबंदी आहियां सभु कुझु ठाहे वठंदी आहियां पाण मां माण्हुनि खे बि सेखारंदी आहियां सिलाई त इन करे मां सोचियो की मां ई कोशिशि थी कयां इन खे सिबण में त पोइ आखिरि मां उन खे ठाहियो त जेमहिल मां उहा ड्रेस पाती सभु मूंखे ॾिसी करे अहिड़ो उहो पिया कनि की तूं इहे ड्रेस ठाही कीअं त मां चयो हिन ड्रेस खे ठाहिण में मूंखे ॾाढी दिक़त आई पहले त मूंखे इन जो कपिड़ो ई न पियो मिले मां इलाही दुकान ॻोल्हिया ॻोल्हण खो पोइ मूंखे कपिड़ो मिलियो आहे मूंखे टेलर बि मना करे छॾियो की मां इहे ड्रेस न ठाहे सघंदुमि छोकी इन में दिक़त ख़े ऐं मूंखे इलाही ॾींहं लॻी वेंदा इन खे ठाहिण में मूंखे कुझु इन में बचंदो बि न त मां इन करे वरी सोचियो की हल मां पाण ई थी सिबी वठा ऐं जेमहिल पाती हूअ ड्रेस त सभिनी खे बि वणी हेॾी वणी हेॾी वणी जो सभेई हैरान पिया थियनि तूं इहा सिबी कीअं छोकी इहे कपिड़ो इलाही मुश्किल सां मिलंदो आहे काथे बि न पियो मिले ॾाढी मुश्किल सां उहो कपिड़ो मिलियो मूंखे उहा नेट जो कपिड़ो अहिड़ो हुओ जो जीअं मां चाहींदी हुअमि न त उहा ई मूंखे खपंदो हुओ पर मिले न पियो हाणे मां छा कयां पर आखिरि मुंहिंजी जेका महिनत हुई उहा सफल थी वई ऐं सभिनी खे उहा मुंहिंजी ड्रेस ॾाढी वणी बि इन करे मां इलाही ख़ुशि थियमि उहा ड्रेस पाए करे